جی ہاں میرے تین بھائی ہیں میں ان کی اکلوتی ایک بہن ہوں ہم بھائی بہن میں بہت پیار ہے آپس میں ملتے جلتے ہیں ہم ایک جیسے دیکھنے میں نین نقش بھی بہت ملتا ہے ہمارا کچھ عادتیں بھی ہیں جو ان کی اور میری سیم ہیں جیسے مجھے بھی کوئی غلط بات جلدی سے برداشت ںہیں ہوتی اور ان کو بھی غلط بات برداشت نہیں ہوتی ان کو بھی گھومنا پھرنا پسند ہے مجھے بھی گھونا پھرنا بہت پسند ہے رشتہ داروں سے بات کرنا رشتہ داروں کے یہاں جانا آنا ان کو بھی پسند ہے مجھے بھی اچھا لگتا ہے ساری فیملی کو ایک ساتھ مل کے بات کرنا اچھا لگتا ہے ہم سارے ایک ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں لیکن کچھ عادتیں ہیں جو ہماری مختلف ہیں جو ہماری ایک جیسی نہیں ہیں جیسے کہ ان کو کھانے میں بہت زیادہ تیکھا اور چائنیز فوڈ کھانا وہ پسند کرتے ہیں مجھے تھوڑا گھر کا کھانا پسند ہے جیسے وہ گانے سننا بہت پسند کرتے ہیں میں گانے نہیں سنتی یہ عادت میری ان سے مختلف ہے ان کو ڈانس کرنا بہت اچھا لگتا ہے لیکن مجھے ڈانس کرنا بالکل اچھا نہیں لگتا